हांवें एक बूक वाचिल्लो ताजें नांव जावन आसा फिलॉजॉफी ऑफ योगा त्या बुकानसून म्हाका कळून येयलें की योगाचो खरो अर्थ किदें कोणें योगा इन्वँट केल्लो आनी योगा म्हणजे फक्त योगा करप आसना बट तो समजून घेवन आपल्या मनाक लावन मनानसून करप आसता